हमारे अनुसार हिंदी भाषा भारत में मातृ भाषा के रूप में भी मानी जाती है हिंदी भाषा हम भारत में किसी भी जगह पर जाएं तो हम अपनी हिंदी भाषा में भी बात कर सकते हैं क्योंकि हर जगह अपनी मारवाड़ी भाषा भी नहीं होती इसके तो हिंदी पूरे भारत में सब समझते हैं इनका उपयोग भी किया जाता है और हिंदी भाषा भारत में सर्वश्रेस्ठ भी मानी जाती है सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं हम हमारे राजस्थान में हम किसी भी दूसरी जगह पर जाएं जहाँ पर किसी दूसरे देश की सीमा अगर टच होती है तो वो उनकी भाषा बोलते हैं तो वो भी हिंदी हम उनसे बात हिंदी में कर सकते हैं